कहियौ जमीन बिबादमे जे लड़ाइ होइ छै ने पहिले जे छै ओ

तब दुनूके जे छै एकरो से ओकरो से सब किछु लिखाबै छै पूछैत छै बतबैत छै तब आगाँके भेजै छै अपन ओ उह जमीन बहुत जे छै ने जमीन जे सबके घरमे लड़ाइ होइ छै जमीन बहुत बिबाद छियै जेकरा बेसी जमीन छै ओकरा आओर बहुत अथी छै जेकरा कम छै तऽ कम खर्च होइत छै

आओर जे छै ने

जमीन जे छै ने भायमे भैआरीमे बहुत लड़ाइ होइत छै भाय भैआरीमे बँटबारामे किछु भी कमो सममे जादोमे दोनोके तीनो बराबर करतै तीनोके बहुत लड़ाइ होइत छै जेकरा दू गो चारि गो छै भाय बहिन सबमे भए जाइत छै एहि से की होइए सबके उम बराबर बराबरके बाँटना चाही उधर बाँटेके बाद ओहिना लड़ाइ होइत छै ने लड़ाइके तऽ ओ होइत छै ने जमीन बिबादमे बहुत अथी होइ छै